हँ यौ अहूँ अही ट्रेनमे छी अहाँ कतऽ चलै लेल जाइके लेल अएलहुँ हँ ऐह हमरा सबके ई टोल ओ टोल हँ कहू धिआ पुताके समाचार बड्ड नीक सब भगवतीके किरपा सुनू ने सुनलहुँ हँ अहाँ सबके कि पढ़ै लिखैके बेबस्था जे छै अहाँ सबपरसँ बड़ खर्च करि देलनि हँ नीतिशजी की

मतलब जे हाल हमरा ओतऽ अछि वएह हाल अहूँके ओतऽ अछि

ऐह मतलब ओम्हरो कोनो विकास नहि होइत अछि

ओ सुनै छिए कि समय समय सबपर बहाली करते कि करै नहि छथिन आओर करै छथिन ओहूमे पेमेन्ट सही समयपर नहि दै छथिन नहि ओ देखिऔ ने एखन तऽ बहाली होइवला छै अथी चौबीसमेजे वोट होइवला छै ओहिमे एत्ते ने बार बार करै छै कभी पुलिसमे कभी रेलवेमे कभी कभी डॉक्टरवला लाइनमे कभी शिक्षकके लाइनमे सबके वैकेन्सीके दऽ दऽ कऽ एकदम भरमार करि देने छथिन लेकिन की ओ देथिन नौकरी नहि देथिन सबके लोभ दऽ कऽ आओर आवेदन कराकऽ बहालीके लटकाकऽ छोड़ि देथिन हँ हुँ हुँ हँ ताहि दुआरे एकरा सबके समस्यासँ किछु मतलब नहि छै त्राहिमाम भऽ रहल छै देखिऔ बिहारमे बहुते ज्यादा शिक्षाके जे छै गति ओ बहुत दुर्गति भऽ गेल छै आओर ओ सब बच्चा पढ़िकऽ देखिऔ जे धऽ देलके हँ जकरासँ जे छथिन ओ टाइट केने छथिन सारा जे रहै छलैए ई प्राइवेट इसकुलसब ओ सबके तोड़ि देलखिन सबके बच्चा बुझूजे भेड़ बकरी जकाँ सबके सरकारी इसकुलमे दऽ देलखिनए आओर कि सरकारी इसकुलके हाल अहाँ नहि जानै छिए बिहारमे नहि नहि नीक काम ओ कभी नहि करताह नहि तऽ हँ कभी नहि करताह ओ नीक काम नहि पलटू छथिन नहि नीक काम किया करथिन

तऽ इएह सबमे हिनकर जान छनि

हम तऽ एखन हम तऽ एखन देखाबैके छै ऑडिटमे छिए हमरा आरिके गरीब सबके दऽ देलिए हँ किसान सबके दऽ देलिए हँ तहरीर दऽ कऽ ओसब निश्चिन्तसँ जाइ छथिन आब एहि अगिला साल भरतीके की उपाय होइ छै नहि होइ छै इलेक्शनोमे नहि कोनो नीतीशजीके ऐह ईसब नौकरी दैवला छथिन केओ आओर सदनमे जे मन्त्रीजी छथिन ओ महामूर्ख मन्त्री छथिन हँ ओ देखू जे एक बेर देलिए बी एड केलिए सी टेट के देलिए तऽ कहलखिन नौकरी देब पाँच सालसँ तक झेलै छी आओर फेरसँ कोनो एकटा आओर परीक्षा दी फेर परीक्षा देलिए देने छिए अभी तक तऽ रिजल्ट नहि निकललैए भगवतीके कृपा की हेतै नहि हेतै दुनू चाचा भतीजा मिलिकऽ बिहारके बरबाद कऽ देलखिन

ठीक हइ ठीक हइ जाउ